हमारे क्षेत्र में बी एस एन एल का जो है डेटा नेटवर्क बहुत कम आता है हम लोग पहले वोडाफोन से जुड़े थे तब रिचार्ज सस्ता था अब रिचार्ज बहुत महंगा हो चुका है और अब जिओ जो पहले से बहुत पहले बहुत अच्छे से पैक थी अब बहुत महंगा हो चुका है लेकिन हम लोग जिओ से जुड़े हुए हैं एक जिओ एयरटेल दोनों से जुड़े हुए हैं पहले जो है वोडाफ़ोन से हम लोग जुड़े हुए थे पहले हम लोग वोडाफ़ोन से जुड़े हुए थे अब इस समय जिओ से लेकिन जिओ का भी अब रिचार्ज महंगा हो गया है बी एस एन एल का जो रिचार्ज सस्ता है लेकिन यहाँ नेटवर्क सुविधाएँ दिक्कत करती हैं उसमें नेटवर्क बहुत कम आते हैं इसलिए हम लोग जिओ से जुड़े हुए हैं एयरटेल से जुड़े हुए हैं जबकि इनका जो है प्लान अब बहुत मह जिओ का रिचार्ज बहुत महंगा हो गया है पहले सस्ता था फ्री भी था लेकिन अब जो सु बहुत ज़्यादा दिक दिक्कतें आ रही क्योंकि इतना महंगा रिचार्ज़ कर दिया है फिर भी हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं एयरटेल का भी रिचार्ज़ बहुत महंगा हो गया है फिर भी हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं क्योंकि प्लान उनके अच्छे लगे थे पहले अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं लेकिन फिर भी मज़बूरी में हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं जिसका डाटा हम लोग स नेटवर्क समस्याएँ हैं प्लान अच्छे थे लेकिन अब महंगे महंगाई की वजह से समझ में ये स मज़बूरी वश हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं जिओ से जुड़े हैं एयरटेल से जुड़े हैं पहले आइडिया ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अब आइडिया से भी आइडिया खत्म ही हो गया है बिल्कुल अब जिओ और वोडाफोन दोनों से वोडाफोन खतम हो गया जिओ और एयरटेल से हम लोग जुड़े हुए हैं उन्ही के नेटवर्क में चल रहे हैं प्लान उनका ठीक ठाक है लेकिन महंगा बहुत है महंगाई की वजह से हम लोगों का को समस्याएं आ रही है अब कोई विकल्प भी नहीं हैं कि हम कौन सा प्लान यूज़ करें क्या कौन सा सिम लें लेकिन सबसे लोकप्रिय तो वोडा वो एयरटेल है और ये आपका जिओ है जिओ लेकिन महंगाई की वजह से अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्लान चुनें पहले तो जिओ बहुत बढ़िया था अब महंगा कर दिये हैं बहुत महंगा कर दिये हैं इतना महंगा कर दिये हैं एयरटेल और जिओ कि समझ में नहीं आता है कि प्लानिंग कैसे काम की जाए